मैं मध्य प्रदेश राज्य का निवासी हूँ और मेरे राज्य मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक भाषा और प्रमुख भाषा हिन्दी ही है तो अगर मैं बात करूँ सांस्कृतिक पहचान में हिन्दी की भूमिका के बारे में तो हिन्दी सांस्कृतिक के साथ साथ सम्पूर्ण पहचान मध्य प्रदेश को दिलाती है मध्य प्रदेश में होने वाले प्रत्येक कार्य चाहे वह व्यापार हो चाहे वह सम्बन्ध हो चाहे वह शिक्षा हो एवम अन्य सभी तरह के कार्य जो मध्य प्रदेश में किए जाते हैं वह हिन्दी के माध्यम से ही किए जाते हैं अब हम इसे सांस्कृतिक रूप में अगर देखें तो हिन्दी यहाँ की राज्य भाषा है जिसके कारण सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में ही किए जाते हैं एवम यहाँ के सभी सांस्कृतिक एवम अन्य सभी कार्यक्रम नृत्य एवम अन्य सभी हिन्दी में ही किए जाते हैं इसके कारण हिन्दी मध्य प्रदेश राज्य की अर्थात मेरे राज्य की पहचान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है धन्यवाद